उषाके पँखा लेलहुँ ओ नीक जकाँ चलै नहि अइ ओकर कण्डेन्सर खराब भऽ गेल जरि गेल हुकुर हुकुर करैए सब गारि फज्झति करैए हमरा घरमे कि कोन पइसा देलही बाइस सओ रुपैआ ओकर खा लेलही तू ई पँखा खराब चलि रहल अइ अच्छा नहि अइ से आब की करी हमरा परिवारसबसँ बोली सुनैलए पड़ैए चारिगो बोली सुनै छी सुबह शाम उठै छी तऽ ओ रिटर्न करै गेलहुँ रिटर्नो नहि केलक आओर घुरा देलक हमरा तकर बाद जे छै पप्पासब बहुत बाजल ई पँखा नहि ठीक अइ बहुत हुकुर हुकुर करैए कण्डेन्सरसब जरि गेलै सबचीज मन करैए तोड़ि फाड़ि दी फेक दी गड्ढामे आब की करी हमसब बहुत परेशान छी गरमीसँ से बहुत खराब पँखा पकड़ा गेल उषाके